हेलो हाँ भैया ओला में बात हो रही है जी एकच्वली मैंने अभी कुछ देर पहले बुक किया था कैब जी लेकिन अभी तक आया नहीं कैब नहीं आया अभी तक क्योंकि मुझे जाना है और मुझे बहुत लेट हो रहा है और काफ़ी लेट हो चुका है तो प्लीज़ आप कैंसिल कर दीजिए मुझे नहीं जाना और मैं कॉल कन्टिन्यू कर रही हुँ लेकिन वहाँ से कोई मुझे रिसपौंस नहीं मिल रहा है तो कृपया करके कैंसिल कर दीजिए यह ज़्यादा अच्छा होगा जी काफी लेट हो चुका है और मैं इतना इंतजार नहीं कर सकती मुझे बहुत जल्दी है जाने की जी जी आप कैंसिल कर दीजिए क्यों क्यों कैंसिल क्यों नहीं होगा मैं मेरे साइड से कैंसिल कर रही हूँ तो कोई कैंसिलेसन का कुछ हो ही नहीं पा रहा है तो आपके साइड से कैंसिल होगा तो आप ही कैंसिल करें जी कैंसिल करिए सॉरी क्या करना पड़ेगा कैंसिल के लिए अच्छा ओ टी पी ओके ठीक है ओ टी पी हाँ उससे फिर हो जाएगाा ना कैंसिल हो जाना चैहिए उससे कैंसिल जी जी मेरे पास अभी तक तो कोई ओ टी पी नहीं आया आप प्लीज़ अच्छे से चेक करें जी हाँ ओ टी पी आ गया है मेरे पास ठीक है ठीक है हाँ कैंसिल हुआ ओके ठीक है भैया मेरा पूरे रिफंड मुझे पूरा चाहिए जी क्यों रिफंड का क्या प्रौब्लम होगा रिफंड का किस चीज़ कि आपको डिटेक्ट किस चीज़ का आप बुक कर रहे हैं जी किस चीज़ का कट हो रहा है सौरी प्लीज़ पूरा रिफंड चाहिए मुझे क्योंकि इस में मेरी ही गलती नहीं थी गलती आपकी कैब वाले कि थी मैं बहुत देर से इंतजार कर रही थी उसके बाद मैंने कॉल भी किया बहुत बार लेकिन वहाँ से मुझे कोई रिसपौंस नहीं मिला

मैं सब समझ रही हूँ आप जो बोलना चाह रहे हैं लेकिन मुझे मुझे पूरा मेरा रिफंड चाहिए क्योंकि गलती आपके कैब वाले कि थी गलती मेरी नहीं थी मुझे रिफंड चाहिए अगर आपने मेरा पूरा रिफंड नहीं किया तो आप समझ सकते हैं मैं क्या कर सकती हूँ तो प्लीज़ रिफंड मेरा पूरा चाहिए